हा मुंहिंजे स्कूल में लाइबरेरी में जॾहिं बि मूंखे खाली वक़्तु मिलंदो हुओ मां हुन वक़्त खे लाईबरेरी में वञी कमु आणींदो हुअमि हुन वक़्त जो उपयोगु मां किताबु पढ़ण में कंदी हुअमि लाएबरेरी में ॾाढियूं तरह जूं किताबूं हूंदियूं आहिनि चाहे हूअ राजनीति सां हुजे यां विज्ञान सां हुजे यां त कोई मनोरंजन जी किताबु हुजे हर हिक तरह जी किताबु असां खे लाएबरेरी में मिलंदी आहे लाएबरेरी में ॾाढो शांति माहौल हूंदो आहे जिते पाण शांती ऐं सुक़ून सां पढ़ी सघूं था अगरि पाण खे ॿाहिरी दुकान तां कोई किताबु नथी मिले त पाण हुन किताब खे लाएबरेरी मां वठी सघूं था ऐं पढ़ी सघूं था असां जे स्कूल जे लाएबरेरी में बि ॾाढियूं किताबूं हूंदियूं हुयूं ऐं मां पंहिंजी मनपसंदि किताब जेकी विज्ञान सां संबंधित हूंदी हुई यां मनोरंजन किताबु हूंदी हुई मां पढ़ंदी हुअमि विज्ञान जी किताबुनि में जेके विज्ञान जूं जेके बि ॻाल्हियूं आहिनि हूअ मूंखे ॾाढियूं दिलचस्पु लॻंदियूं आहिनि हर हिक ॻाल्हि में विज्ञान जी सच्चाई छुपियल हूंदी आहे कहिड़ी शइ किथां आई कीअं ठही केरु हुन खे ठाहियो ऐं हूअ कमु कीअं थियो छा छा उन में मिलयल हो कीअं प्रयोग कयो वियो कीअं हीअ शइ ठाही वई सभु विज्ञान में आहे विज्ञान हिकु रहस्य आहे जंहिं खे जाणण जी चाह हूंदी आहे हू पाण पाण ई वधंदी आहे ऐं हीअं थो लॻे त असां अॼु ई हिन किताब खे पढ़ी ख़तमु कयूं ऐं मनोरंजन किताबूं बि असां जे दिमाग़ खे आरामु ॾियणु पढ़ पढ़ी सघूं था मां बि घणेई आखाणियूं पढ़ियूं आहिनि ऐं खाली वक़्ति जो सदउपयोगु कयो आहे